ہلو ہلو السلام علیکم سر ہمیں آپ سے جانکاری چاہیے تھی تھوڑا سر یہ سپول میں جو پریٹن استھل ہے اس کی جانکاری ہمیں نہیں ہے ہم تور پہ آئے ہیں تو سر آپ کچھ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں جی بتائیے جی سر ابھی تو بریک فاسٹ کے بعد پھر مطلب پہلے کھانے کے لیے جانا شوق ہم کو کریں گے اس کے بعد جو ہے کہ پھر گھوما جائے گا جی

ہاں سر سر بریک فاسٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا جو ہے کہ اس کا جاننا چاہیں گے کہ یہاں کا جو ہے فیورٹ جگہ کون سا ہے پریٹنوں کے لیے یعنی گھومنے کے لیے اس کے بعد پھر تب کھانا کے لیے سونا سوچا جائے گا جی جی اچھا اور جیسے جھیل جھرنا اتحادی یہ سب جیسے کہ واٹر فال یہ سب بھی ہے کیا وہاں سب ایک ہی ٹی مطلب راستے میں ہی کیا یا پھر الگ الگ اس کے لیے جانا پڑتا ہے اچھا جی ہوں ہوں جی تو سونے کی ویوستھا ہے نا جی ٹھیک ہے تب چہ آپ آئیے تب چلتے ہیں ناشتہ کے لیے پھر وہاں سے آپ گائیڈ کر دیجیے گا ہمیں

ٹھیک ہے وعلیکم سلام ٹھیک ہے